हाँ मैंने बहुत खा ख़राब खाना पकाया था जब आपके द्वारा सेवन किया जाने वाला भोजन बैक्टीरीया फंगस व पैरासाइट या वायरस से प्रदूषित हो जाता है तो या तो प्रदूषन विषाणु या उनके उत्पन्न विशाक पदार्थों द्वारा फूड पॉइज़निंग के लक्षण दिखाई देते हैं वे विभिन्न प्रकार के कारकों के कारण हो सकते है जिन्हे जिनमें बढ़ती परिस्थितियों से ले कर खुदरा स्तर पर हेटलिंग तक शामिल है नुक़सान न केवल अस्पष्ट रूप से भोजन की बर्बादी है बल्कि वे मानव प्रयास कृषि इनपुट आजीविका निवेश और पानी से जैसे दुर्लभ संसाधनों की समान बर्बादी का बर्बादी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं खाद संरक्षण की विभिन्न तकनिकें हैं जैसे रसायनों नमक सिक सिरका चीनी तेल आदि का उपयोग करना यह एक गंधहीन क्रिस्टलिए पाउडर है जो वे रोज़ किन अंब और सो सोडीअम हाइड्रो हाइड्रो कोआई कोआइड के संयोग से बनाया जाता है बेजोइक अम्ल अपने आप मे एक अच्छा परीक्षण है और इसे सोडीयम हाइड्रोऑक्साइड से के साथ मिल कर उत्पादकों में गुसले में मदद करता है